हेलो मैं श्रेया बोल रही हूँ क्या मेरी बात ओला में हो रही है मैंने कल रात में दस बजे के आसपास ऐप से ओला की कैब बुक करी थी आज साढ़े छ बजे के लिए मेको रेलवे स्टेशन जाना था तो क्या आप वहाँ पर छोड़ दोगे अच्छा तो आप क्या तीस मिनट पहले आ सकते हो क्योंकि मेको कुछ सामान भी लेना है हाँ मैं कल रात दस बजे के आसपास ऐप से बुक करा था और मैंने उसमें मैंने पेमेंट भी कर दी थी तो आज आप तीस मिनट पहले आ जाना और मेरी ट्रेन साढ़े छ की है तो आप साढ़े छ तक मेको रेलवे स्टेशन भी छोड़ देना रास्ते में जब आप आओगे तो मेको तीस मिनट पहले बता देना कि आज आप आ रहे हो और आप इतने बजे तक आओगे और इतने बजे तक पहुँच जाओगे और आप जब पहुँच जाओगे तो आप मेको कॉल कर देना तो मैं आपको और अच्छे से रस्ता समझा दूँगी और जब आप जब मैं आपको समझा दूँगी तो आप पहुँच जाना